जोंनि ओनसोलाव माखासे गाहाय खौरां बिलाइ फोरा जाबाय जेरै बड'लेण्ड रादाब टाइम ओइठ बेफोरनो जोंनि गाहाय आरो बिफोरखौनो जों फल' खालामो गोदान गोदान रादाब मोनबाय थानायनि थाखाय जोङो बेफोरखौनो फल' खालामो जेन' गोदान रादाब होनायजों लोगोसे जोंनिआव मोनफैनाय बायदि जोङो बेफोरखौ फल' खालामो जोंनि लकेल आव गोबां दं एसामिस रादाब बर' रादाब बांला रादाब दङ जेरै असमियानिआव दङ टाइम ओइठ एसामिस प्रटिदिन टाइम बेफोरनो एसामिसनि गाहाय जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव बर' रादाबखौनो बांसिन होननानै सानो जेरै जोंनि न'खरफोरावबो बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि टाइम ओइठ दं बेफोरखौनो जोंनि न'खरफ्राव फल' खालामो एसेनोसै